ड्राॅइंग या पेंटिंग जैसी कलाओं को शुरू करने के लिए बच्चों की कोई सही उम्र नहीं है बच्चों को जब उसमें रुचि हो उनका मन हो तब वह उसे शुरू कर सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों को जब कला में किसी प्रकार के रंग दिए जाते हैं तो वह किसी भी आकृति रेखा या किसी भी प्रकार के चित्र का निर्माण करते हैं इन्हीं सब क्रियाओं से उनकी रुचि बढ़ती हैं और वह पेंटिंग शुरू करते हैं